एह् ते कोई ऐ नी अज्जकल ते सारी चीज़ां बिजली उप्पर डिपेंड न चाहे ओह् कपड़े प्रेस करने होन चाहे ओह् कपड़े धोने होन चाहे ओह् रुट्टी बनानी होऐ चाहे फ्रिज होऐ चाहे टी वी होऐ अज्जकल बिजली दे बगैर ते किश है नेईं हर चीज़ बिजी बिजली उप्पर चलदी है नी ते तुसें बी कि पता सारी चीज़ां अज्जकल ते मतलब केह् होए दा ऐ सारी चीज़ां बिजली उप्पर होई दियां मिक्सी होऐ फ्रिज होऐ किश बी होऐ ओह् सारा किश बिजली उप्पर होए दा अज्जकल ते गर्मी बी इन्नी ऐ कि बिजली दे बगैर ते ए सी बी नेईं चलदे ते बंदा मरी जंदा पिघलियै एह् होंदा कि घट्ट बेचनी ज्यादा बिजली दी ज़रूरत होऐ ना कट बी ऐ लोग उन्ने गै करदे न उन्ने गै कट करदे ते इस बारी ते गर्मी च इन्नाी इन्ना कट रेहा इन्ना कट रेहा ते अस ते दुखी होई गेदे कसमै बड़ा बड़ा कट रेहा ते बिजली बगैर किश करदा नेईं बंदा पागल होई जंदा उप्परा बिजली नी होऐ उप्परा गर्मी होऐ ते बन्दे दी इ'यां जान मरोई जंदी ते इ'यां ते इन्वर्टर इन्वर्टर हैन साढ़े घर ओह् बी किन्ने चिर गै चलदे पिछले पिछले दिनें ते इयां पूरे पूरे दिन बिजली बंद रौह्नी ते जैल्लू इन्वर्टर बी किन्ना गै चलदा पक्खे त्रै चार लग्गे दे होन ते इन्वर्टर बी तोले गै डेड होई जंदा ओह् बी बेचारे बिजली जान ते त्रै चार घैंटे चलन इन्वर्टर ते बस फ्ही ओह् बी डेड फ्ही बंदा केह् करै इ'यां ते जियां सोलर लाइटां बी हैन आ साढ़ै घर साढ़े इत्थें नेईं हैन सोलर लइटां ओह् बी होन्दियां हैनी सुने दा ऐ कि मै ओह् बी होन्दियां इक चीज़ सोलर लाइटां होंदियां बिजली सूरज दी मतलब सूरज दी इयां लाइट कन्नै ते ओह् चार्ज होई जंदी पर साढ़े इत्थें नेईं हैन अस ते इ'यै इन्वर्टर गै करने यूज़ ओह् बी बेचारे किन्ने गै चलने ओह् ओह् तेल्लू धोड़ी गै शैल होंदे ही इ'यां कोई घैंटे दो घैंटे आस्तै गेई लाइट ते तैल्लू बंदा करी लै निं ना ओह् बी किसे कम्म दे नेईं हैन बिजली दे बगैर अज्जकल किश बी नेईं ऐ स्हेई सनां मै तुसेंगी किश बी नी ऐ बिजली दे बगैर